अॼु कल्ह जेके बि कलाकृतियूं आहिनि उहे विकामी विकामबियूं बि आहिनि ऐं पर्चेस बि करण लाइ सभु जॻहियूं अलॻि अलॻि आहिनि जंहिं में नीलामी बि थींदी आहे ऐं का सुठी जेको सुठो चित्र थींदो आहे हुन जे नीलामी घर में रखंदा आहिनि ऐं नीलामी भरण सां ॿोलियूं भरण सां हुन हुन हुन आर्ट जो मूल्य बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे ऐं मेले में बि रखी करे विकिणी सघूं था जंहिं में घणे घणे हिसाब सां ऐं थोरे विकामंदियूं आहिनि ऐं इहे सभु अॼु कल्ह नएं न नओं जेको कमु हली रहियो आहे सभु कंप्यूटर जे द्वारा ऑनलाइन प्लेतफॉर्म ते त ॾाढो धूम मचाए रही आहे जेके बि पेंटिंग आहिनि जेके बि कलाकृतियूं आहिनि इहे सभु पेंटिंग में ऑनलाइन ते सभु विझी करे तंहिंखां पोइ हुन में सॼो ऑनलाइन ई ऑर्डर ईंदो आहे ऐं सभु सभिनी खे ॾाढी सहुलियत थींदी आहे ॾिसण में बि ऐं प स स सुञाणण में बि ऐं पसंदि करण में बि ऐं ऑनलाइन पंहिंजे घरु सॼे घर वारो घर में ॾिसी करे पसंदि करे बि वठी सघनि था ऐं वठंदा आहिनि इहो सभु हिकु हिकु तरह सां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जेको सभु पंहिंजे हिसाब सां सभु वठी रखंदा आहिनि